औ नोंगौ आंहा माने आगोलाव जेनोबा क्लास सेभेन आइट नाइन थेन फरायनाय समाव जेनोबा आंना मेथाय रोजाबनायनि हुदा दंमोन मेथाय रोजाबोबबो माने आङो ओरै गोजान गोजानद्राय गिदिर गिदिर सिटेज फोसाव फोराव रोजाब फेराखै जेनोबा रोजाबोमोन आं गामिनि फानसन बोसोराव जोंफ्रा फैयो बैसागो फानसन मानिबा मानिबा बिदिनो जिद' नबेम्बर माबा माबि जुदि खाथि खालायाव जुदि जोंफ्रा फग्रामफोर जायोब्रा बेवफोराव आङो जेनोबा गोदान मेथायफोर माब्लाबा खुगा मेथाय बेफोरबायदि आङो रोजाबोमोन रोजाबनानै आङो आगोलाव जेनोबा जोंना बैसागो फांसन खौ जोङो सानथाम गाहाम सान्नै गाहाम खालामोमोन बेवहाय सानसे बादायलायनाय सानसे जेनोबा प्राइज रान्नाय बेफोरबायदि जायोमोन जोंफ्रा कम्पिटिसन बेनिफ्राय उनाव बे कम्पिटिसन फोराव आङो जेनेबा गोदान मेथाय रोजाबनानै फाय फार्स प्राइज हिसाबैबो आंहा मोनफेरनाय माने हुदा दङ बा रेकर्ड दङ गोदोयो माने यै क्लास सेभेन आइट नाइन थेन फोरावसो आं बिफोर खामानिफोरखौ बा बिफोर रोजाबनायाव आङो बाहागो लादोंमोन दायो उनाव आं जेनबा जिथियानिफ्राय आङो ओइस एस मिट्रिक खौ आं पास खालामनानै जेनबा बिदिनो न'खर दाबाय हाबा जाबाय बेनि उननिफ्राय आङो जेनोबा आंहा रोजाबनायनि खुनु माबायानो गैया जालांबाय प्रेक्टिसानो गैया जालांबाय आगोलाव जि रोजाब बोदोंमोन बेफोर समफोरखौ गोसो खाङोबा जेनोबा नै दाबो रोजाबनो बायदि सानो नाथाय जि बायदि सुबिदा मोननांगौ बेफोर बायदि सुबिदा गैयैनि थाखाय आं दा आंनि सान्नांगौ बा मावनांगौ बायदिखौ आं मावफुंनो हायाखै बेनो आंहा दङमोन नोंगौ गोदोयो रोजाबनायनि माने आंहा प्रेक्टिस दंमोन गोदोयो नै दायो गैथ'ला बेनो